आंनि आंगो दोहोरोमनि सोमोन्दै फरायनांगौआ आंनि फरायसालिनि फराफारिनि बाहागो नङा आं सासे बाथौ धोरोमनि धोरोमारिनि मानसि जेनेबा बे धोरोमआ बयबो गावगावनि आखल आखु बा गोसोआवसो थायो बियो फरायनांगौनि गोनांथि नङा जिउ आरो सल' समाजनि सायाव आंनि सानथौआ बेनो जे जों बे बाथौ धोरोमआ मानि जोंनि सानथौखौ ओरैबायदि मदद खालामो मानि जों बयखौबो समान मेगनजों नायनांगौ समान नोजोरै नायनांगौ बिफां लाइफां जिब जुनार बयखौबो अननो रोंनांगौ जों मानसि नाय मानसिखौलो अननानै सोलिब्ला जाया मानि जिब जुनारहाबो जेनेबा जिउ दं बिसोरखौबो जों अननांगौ बिफां लाइफां बयखौबो जों अननानै सोलिनायानो जोंनि गुबै धोरोम आरो मालायनि निदान समाव जों मालायखौ माने मिनिनौ नाङा हानायखिनिखौ जों हेफाजाब होनांगौ मालायनि थाखाय मोजां साननांगौ बेफोरनो जोंनि धोरोम माने मालायखौ माने जेब्लाबो मिसा नंखाय खोथा बुंनानै थगायनानै गाज्रियाव खोख्लैनानै जों बाथौखौ बा धोरोमखौल' माने खुलुमब्ला जाया इसोरखौल' खुलुमब्ला जाया मानि जोङो मानि सम मोननाय समाव जों खुलुमगोन थेवब्लाबो जोंनि गुबै धोरोमानो जाबाय जोंनि माने आखल आखु बा मावनाय दांनायावसो थायो जोंनि साननाय हनाय गोसोनि साननाय हनायानो धोरोम जोंनि मावनाय आखल आखुआनो धोरोम जों मोजां मावोब्ला मालायनि मोजांखौ सानोब्ला जोंबो मोजां फिथाइ मोनगोन जेनेबा गुबुनखौ अननो हानायखिनिखौ जों अननांगोन हेफाजाब होनो हानायखिनिखौ जों हानांगोन मालायनि गाज्रि सानालासिनो जों मोजां लामाजों आगान सुरलांगोन आरो मोजां खोथा गियान होनो हानाय जानांगोन गुबुनफोरनो बेबायदिनो बेफोरनो मानि जोंनि धोरोम आरो बे नोजोरजोंनो बाथौ फुजिनानैबो धोरोम फुजिनानै जों बेफोर सानथौखौनो माने जों गोसोआव लानांगौ आरो जों धोरोम खुलुमनाया माने बेबायदिनो जोंखौ मदद खालामदों आरो बे धोमोमआ जेनेबा धोरोमाव थानानै सोलिनायानो जोंनि देरसिन

धोरोम आरो जेनेबा जोंनि मावनांगौ हाबाफारिया बेनो मोजां साननांगौ मानि मालायनिखौ मोजां मावनो हानांगौ हानायसिबांखौ हानायसिबांखौ हेफाजाब होनांगौ बेसोरनो बेनि गुबै धोरोम आरो